क्षेत्रीय राज्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित फोटोग्राफी प्रतियोगिता में मैने भाग लिया था मुझे इस फोटोग्राफी प्रक्रिया प्रतिक्रिया प्रतियोगिता में एक कैमरा मिला था और उस कमरे से मुझे अच्छी अच्छी पिक्चरें निकाल कर अपना बताना था कि अच्छी क्वालिटी कैसी है इस में क्वालिटी क्या क्या क्वालिटी है क्या क्या क्वालिटी नहीं हैं तो हम इस में मैंने इस में भाग लिया था और मैं आगे भी ऐसी कईं प्रतियोगिता में भाग लेना चाहूँगा और अपना आगे भाग ले के और ये प्रतियोगिता जीतना भी चाहूँगा क्योंकि इस प्रतियोगिता को जीतने से हमें जो ख़ुशी मिलती है ना वो ख़ुशी अलग ही प्रकार व्यक्त क्योंकि फोटोग्राफी में अलग अलग प्रकार की पिक्चरें लेनी होती है अलग एंगल से अलग अलग एंगल से उस के फोटोग्राफ कितना एंगल बनता है कितना एंगल नहीं बनता है ये सब ये फोटोग्राफी के दौरान ध्यान होना चाहिए और कितना कैमरा कितना मेगाफ़िक्सल का होना चाहिए कितना कैमरे की दूरी कितनी होनी चाहिए कैमरा और फोटोग्राफर के बीच में सब कुछ हमें पता होना चाहिए और इस से प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए मैं तो आप को भी बोलता हूँ आप भी प्रतियोगिता में भाग लो और प्रेस प्रतियोगिता हर बार भाग लेना चाहिए